मतलब मेरा सेकंड प्रोडक्ट भी सोफ़ा ही था क्योंकि मेरा वो ये था कि मुझे उसके एक्पेंस रेट वगैरह पता थे तो मैंने जब उसे खरीदा और बनवाया तब मैंने उसके ज़्यादा पेमेंट दे दिया लेकिन जब मैंने मार्केट में जाके देखा तो उसका फिर कम रेट में भी अच्छी क्वालिटी मिल रही थी तो वो मेरा नेगेटिव थॉट था कि मेरा एक्सपेंस वहाँ ज़्यादा लग गया और उसका पॉजिटिव थिंक ये थी कि मुझे मेरे घर में नई चीज़ आ गयी मेरे पूराना कुछ नहीं रिप्लेस कर दिया